पौधा उगाबएके लिअऽ मुख्य बात ई छै जे हमरा सबकेँ जे घर छै ओ माटि पर छै जेकि चिकनी माटि सेहो छै मटिआर मोटका वला माटि से छै बाड़ी दिससँ बालूके जमीन छै बलुहटि जमीन छै तऽ जिम्हर माटि मजबूत रहल तऽ उम्हर हमसब सजमनि कदीमा लगाए देलहुँ तऽ कोनो भी पौधा लगाए देलहुँ ओहिमे पानि दैत रहलहुँ खाद्य देलहुँ डीएपी देलहुँ यूरिया पोटाश मिलाए कऽ दैत रहलहुँ तऽ ओहिसँ जे छै से ओ पौधा लागि जाइ छै तऽ ओ पौधा उपजि गेल बलुआहा दिससँ जे छै ओहिमे कनि भोर साँझ कहियो काल दुपहरो कऽ मोटर चलाए कऽ पानि दए देलहुँ नहि तऽ बलुआहा जमीनमे भोर साँझ पानि देलहुँ आ इमहर जे मोटा बालू माटि वाला जमीन छै तऽ ओहि जमीन पर जे छै से दिनमे एको बेर पानि दए देलहुँ साँझ कऽ तऽ ओहोसँ जे छै से ओ मिट्टी मजबूत रहल तऽ ओ उपजि जाइत छै ओहोमे डी ए पी पोटाश यूरिया दए देलहुँ सङ्गमे नहि भेल तऽ कोनो तरहके जे छै से केमिकल आबए छै ओ अथी वाला फरबए वला केमिकल ओ दए देलहुँ तऽ ओहिसँ जे छै से काफी जल्दी ओ फड़ऽ लागै छै आ मिट्टीमे जे छै से ओएह खाद्य सब दए कऽ मिट्टी जे छै से ठीक रहल तऽ कोनो भी तरहक पौधा रोपि देलहुँ